हेलओ सर प्रणाम हँ सर सर मेरा अथि हमर जऽ भाय छै ओकर जऽ सर सर ओकर अथि ओकर जऽ विहताबी छै ओकरामे यहाँके अखन अथि पाँच छओ दिनके छै प्रोग्राम यहाँ हय ने यहाँ पर प्रोग्राम करबै यहाँ पर हँ यहाँ प्रोग्राम करबै हँ मेथिली मैथलिये हँ कहिया हेतै अथि तऽ कए टका लेबै अहाँ

दू दू लाख तऽ बेशी भयगेलथिन तऽ तों एकटा काम करऽ ने हमरा तऽ ओतय नहि छै ओतय हमरा पास पैसा तऽ एक लाख टका होइ जइते हँ तऽ एतऽ एक दस तक लय लऽ ने ओत्ते तऽ नहि होपायत हमरा कत्तेक लेबो लेबो कत्तेक कम करै नहि कम कर कनि तऽ पौने दू लाख हाउ भए कनि तऽ कम करय ने है यहाँ पर यहाँ पर शादी छिये भय्यारीके कनि तऽ कम करऽ ने यहाँ मैथिली अच्छा गाबै छी बहुत अच्छा मैथली गाबै छी पाँच दिनके प्रोग्राम छियै अहाँ आबुने कनि तऽ कम लऽ कऽ आबुने

आबुने कनि तऽ कनि तऽ आबुने कनि तऽ मैनेज तैनेज कऽ लिअ ने आबुने कनि तऽ यहाँ छियै हमर भय्यारीके शादी छओ महिना बादे छओ महिना बाद छिए भय्यारीके शादी आबु ने कनि तऽ आबुने अथि पाँच छओ दिनके प्रोग्राम छियै एक एक बीस यऽ एक तीस तकमे कनि तऽ मैने मैनेज कऽ लियोने कनि तऽ एह कनि तऽ कनिये तऽ ओत्ते कहाँ बीस दस यऽ तीस तक कम कय दियोने एह एक बीस तकमे लाउ ने एक बीस तकमे एक एक बीस तक कनि कम की भऽ जेतै कनिये तऽ कम केनइ छै

एबहु ने तऽ हँ हुँ छओ महिना बाद छिये हमर भय्यारीके शादी छओ महिना बाद भाय छियै एकटा भाय छियै हमर एकटा बगलमे भाय छियै एकटा भयारिये छियै ओ छओ महिना बादे छिये ब्याह इसलिए एक बीस तकमे मैनेज भऽ जेतै तऽ भाय छियै हमर अहाँ बहुत ही नामी कलाकार सिंगर छियै गायक छियै तऽ मैथिलीके एते सबसॅं हँ हमर एड्रेस लिखऽ अऽ अथि अमाड़ि कुपरान छियै हमर एड्रेस हँ अमाड़ि कुपरान एड्रेस छियै हमर ठीक छै अहाँ आबि जइयो लेकिन छओ महिना बाद एक बीस तकमे छै आबि जइयो ने ठीक छै ठीक छै